नोंथांनि टाउन एबा सहराव नों माखौ मोजां मोनो होननानै बुङोब्लाथ' आङो क'क्राझार टाउनखौनो जोबोद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला क'क्राझार टाउनाव गोबां रोखोमनि सुबिदा जोङो मोनो जेरै फरायनाय थानाय बा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेफोरनि गोबां सुबिदा दङ जोंनि बे क'क्राझार टाउनाव आं बे क'क्राझार जायगायावनो बा क'क्राझार टाउनावनो जोनोम मोनदों होननानै आं जेब्ला कलेज कलेज फरायदोंमोन अब्ला बे कलेजखौनो आं क'क्राझारावनो फरायनानै देरबोनाय आरो बेयावनो आरो फरायनायनि फराय फरायबोनाय आरो जोङो आरो माखासे बिथिं होननानै बुङोब्ला जेरै जों हस्पिटालफोरबायदि खोथिखौबो जोङो रायखांनांगौ जायो मानोना जोङो माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला जोङो मोजां देहाखौ नायनो थाखाय बा माबा मोनसे बेमार आजारखौ सोखानो थाखाय जोंनि क'क्राझार टाउनावनो गोबां हस्पिटालफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेरायनायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै गौरां पार्क बा सरलपारा बा गोबां जोङो बिफोरबायदि बेरायग्रा टाउनिखौ जोंनि क'क्राझार सहरावहाय गोबां दंसै आरो जोंनि क'क्राझार टाउननि बा आबहावा बा नोगोरमाया जोबोद मोजां मानि गुबुन सहरफोरबायदि जोंनि क'क्राझार टाउनआ बा आबहावाया एसेबांमानि गाज्रि नङा जोबोर साखोन सिखोन आरो जोंनि बे क'क्राझार सहरनि सुबुंफोरा गावजोंगाव बयबो मिलायनानै थायो आरो बेजों लोगोसे आंनि गामि जोनोम थावनि होननानै बुङोब्ला आं आंनि गामि आंथिहारा गामिखौबो जोबोद मोजां मोनो आं बेवहायनो उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय लावबोनाय जोंनि गामिनि सुबुंफोरजों जोङो जोबोद मिलायनानै थानो हायो जोङो अनलायलायो गोरोबलायो माबा मोनसे खामानिफोरखौ जोङो ज' ज' मावलायनो हायो माबा मोनसे खामानिखौ हायाबा जोङो न'खरसेनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब लालायनानै जोङो ज' ज' मावलायो आरो जोंनि गामियाव थानानै बिदिनो जोङो हाबा हुखा खुङोब्लाबो जों जोंनि गामिनि सुबुंफोरजों गोबां हेफाजाब मोनलायलायनानै जोङो मावनाय जायो आरो जोङो बा माबा मोनसे फोरबो बा माबा मोनसे फालिनांगौ जायोब्लाबो जों जों जोंनि गामिनि लोगोफोरजों ज' ज' बेफोरबायदि मावलायनाय जायो आरो आङो आं आंनि गामियाव थानानै देरबोनाय हिसाबै आं आंनि गामिखौहाय जोबोद मोजां मोनो आरो आं माब्लाबो जेरै बिफां लाइफां सारि सारि मानि बिफां लायफां सारि सारि समायना रमायनाफोरनि थाखाय आं आं जोंनि गामिखौहाय जोबोद मोजां मोनो आरो